जी जी सर बोलिए हाँ जी सर कब आऍंगे आप

जी जी आप आपको जो ट्रीटमेंट दिया था गोलियाॅं दी थी वो खाई थी आपने टाइम टू टाइम तो आप खाने में क्या क्या लेते हो सर अच्छा तो सर आप आ जाइए आप कॉल कर लेना आपके पास नम्बर है ही सर पाँच बजे के पहले आ जाइए पाँच बजे के पहले और वो जो आप को पहले जो पर्चा दिया था ना वो भी साथ में लेकर आ जाना आप है ना ठीक ठीक

नीम्बू नीम्बू पानी का सेवन करो आप नीम्बू पानी का हाँ है ना ठीक है ठीक